रेडियो हिते राजस्थान में एॾो न हलंदो आहे पर सिंधी चैनल कोन ईंदो आहे टेलीवीजन में अञा ताईं सरकार जी तर्फ़ा नैशनलाइज चैनल कोन ईंदो आहे प्रिंट में लिखियलु सिंधी अख़बारु हिते कोन ईंदी आहे पर अगरि सरकार कोशिश करे त सिंधी चैनल चालू करे सघे थी